ते में इक इलैक्ट्रानिक लैता हा हैड फोन ते ओह् हैडफोन लैता हा में बोट दा हैड फोन मगंवाया ते में इक दिन चलाया ते इक दिन शैल चलेआ ओहदे बाद ओह् हैडफोन शैल चलेआ नेईं बिल्कुल इयां खराब आबाज देआ दा हा ते दो दिन बाद ओहदा इक साइड दा ओह बंद होई गेआ चलना ते फिर बंद होई गेआ ते फिर कमंपनी बिच फोन कीता जिद्धरूं मंगवाया हा उद्धरूं फिर स्यापे पे फिर बड़े ते फिर रिफंड करने गी बड़ा ओह् होआ ते जेहडा में मंगाया हा हैडफोन दस्सेआ ते बड़ा शैल हा पर जिसलै में चलाया ते इन्ना कोई शैल चलेआ नेंई इक दिन चलेआ शैल दो दिन फिर एहदा कनैक्शन बंद होई गेआ ते कन्नै आबाज बी घट्ट्म अबा दी बेस बी कम अबा दी ते हैड फोन मंगाया हा में बोट दा इलैक्ट्रानिक डिबाइस एह् मी कोई बधिया नेईं लग्गेआ